ہندوستانی کھیل جو بین الاقوامی سطح پر مزید پہچان کی ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ کھوکھو کبڈی والی بال یہ سارے کھیل ایسے ہیں جن میں مزید پہچان کی ضرورت ہے اس کے علاوہ گلی ڈنڈا ہو گیا اس کے علاوہ کنچے ہو گئے پتنگ بازی ہو گئی ان سارے کھیلوں کو سرکار مزید پہچان کی ضرورت ہے